साढ़ै म्हल्ले इत्थें बड़े बंदे बमार होई जंदे इत्थे गंद बड़ा नाले नुले इत्थै चढ़ा दे सारे ते कन्नै बंदे इत्थे नाले च गंद गुंद सुट्टा दे पानी पुनी साफ नी औंदा साढ़ै इत्थै तवियै चा डरैक्ट सप्लाई पाई दी इत्थै ते साफ पानी नी अवा दा असें पानी पींदे ते बमार होई जंदे निक्के निक्के बच्चे निक्का बच्चा होएआ ते इक दो साल दा उसी बचारे गी पानी पींदे खंघ शुरू होई जंदी ठंडा ठंडा इ'न्ना ठंडा पानी खरा बा इत्त चीजां गै बड़ियां पता नी केह् केह् ओत्त सब्जी सब्जी कियां लैनी उत्थै सब्जी आह्ले कन्नै गै उत्थै ओह् ऐ नाला नाले कंढै सब्जियां लांदा ओह् ते खरी उत्थै बड़े बंदे सारे बमार होंदे साढ़ै म्हल्लै हर रोज त्रिये दिन कोई ना कोई अस्पताल गेदा होंदा कोई नां कोई सीरियस बमारी होई दी होंदी ते हून अस केह् करचै इत्थै मुश्कल होई दा इत्थै रौह्ना रौह्ना रौह्ना ते कन्नै इत्त बड़ी मुश्कल होआ दी इत्त बुड्ढे बारै बड्डे बड्डे रोग होंदे अस ते चलो खरे ते बुड्ढे बुड्ढे लोकें कियां जीना उनें रुट्टी नी होआ दी खाने ते ढंगै रुट्टी नी थ्होआ दी बुड्ढै बारै उमरै च न्युट्रेशन चाहिदा होंदा इ'यां सेह्त सुहत होनी चाहिदी चलने फिरने गी बुड्ढै बारै उनें चलना नी होआ दा पानी नी पनोंदा पानी पिओ ते बमार होई जंदे केह् करना पानी ते पीना गै पौंदा नी पानी बड़ा जरूरी होंदा पीने ई ते कन्नै अस पानी पानियै बगैर रेही नी सकदे ते पानी इत्त बड़ा गंदा औंदा पानी पानी अगर साफ होऐ ते सब कुछ साफ होंदा जल ही जीवन है एह् गल्ल कुसै सच्च आक्खी दी साफ पानी होऐ ते फ्ही गल्ल ऐ इ'यांं नेईं रुट्टी बी कुतै ढंगै नी थ्होंदी छड़ी मुश्क औंदी इत्थै मुश्क गै मुश्क ऐ पूरै म्हल्लै होई दी राती सोना नी होंदा कोई दो म्हीने त्रै म्हीने होई गे बरखा पेई जा नाला चढ़ी आंदा सारा गंद इत्थै सिड़कै च आई जंदा फ्ही रुड़दा रुड़दा साढै घरै बाह्र आई जंदा उत्थै फ्ही होर मुश्क औंदी साफ सफाई करनी पौंदी ओत्त कुदै केह् केह् गंदियां गंदियां चीजां उत्थै नाले च ते इ'यै कैह्ना चाह्न्नां आ'ऊं चलो जी